मिथिला पेंटिङ्ग तऽ एहन चीज छै जे ककरो कोनो आदमीके आकर्षित कऽ लै छै अपना तरफ लेकिन हँ ओहिमे जे बढ़िआँ कलाकार रहैत छथिन बढ़िआँ लिखऽ वाला रहैत छथिन ओहिमे किआकि अपना सबमे मिथिला पेंटिङ्गमे लिखाइत छै तऽ जे लोक कहैत छै सीधे ड्रॉइङ्ग कऽ दै छै तऽ ड्रॉइङ्ग नहि करैत छै ओकरा ओकरा लोक पहिले लिखैत छै तकरा बाद ओहिमे रङ्ग विरङ्गके रङ्ग भरलक कतेक सुन्दर लागैत रहैत छै हम तऽ अपना घर घरक लोकसँ सीखलियनि अपना चाचीसँ सीखलियनि तऽ हमरा मोन केलक जे हुनको से सुन्दर किआकि गुरुके तऽ कनिको गुरुके तऽ होइते रहैत छै हमर जे चेला अइ से हमरा से सुन्दर बनाबै सुन्दर रङ्ग करे सुन्दर पेंट करए ओहिमे ताहि दुआरे हमर चाचीके बड मोन रहनि जे हम सीखतिऐ मिथिला पेंटिङ्ग आ तेकरा बाद करतिऐ जेना की ओ सोचलखिन जे मिथिला पेंटिङ्ग हम करिऐ आ ओहिसँ हुनकासँ सुंदर बनै तेनाहिते आइ भगवानके दया से बड़ सुंदर मिथिला पेंटिङ्ग बनबैत छिऐ आ हुनकासँ ओ जे कहैत छथिन हम तऽ नहि कहि सकैत छिऐ जे हुनकासँ सुंदर छै लेकिन कहऽ वाला लोक कहैत छै जे आए देखिऔ माए से तऽ बेटी बनबै छै सुंदर जे बात छै ओहो कहैत छथिन कि देखिऔ अहाँ कहैत छलहुँ हँ नहि सीखब नहि सीखब आइ जे सीखलहुँ हँ तऽ लोक अहाँकेँ पेंटिङ्ग देखू कते सुंदर लगैए सब देखऽ अबैए आए कतहुँ देखबैत छिऐ तऽ कहैत छै हँ देखिऔ सिखेलकै चाची तऽ आबि गेलै से चाचियों से सुंदर बनेलकैए आए देखिऔ मिथिला पेंटिङ्ग तऽ ओनाहितो केओ आकर्षित कऽ लेइत छै मिथिला पेंटिङ्ग मिथिला पेंटिङ्गके तरफ तऽ केओ आकर्षित भए जाइत छै किआकि ओ एतेक सुंदर लागैत रहैत छै देखहेसँ आ बनबै छै तेकरा तऽ आर खुशी होइत छै आर सुंदर बनए केओ थोड़बे चाहैत छै जे सुंदर बनल तऽ छोड़ि दिए लोक चाहैत छै ओहो से सुंदर बनाबी कि लोक देखे तऽ ओहिसँ प्रभावित होए आ लोक देखैत छै जे सुंदर बनलै हँ तऽ आर लोक प्रभावित भए कऽ अबैत छै पूछैत छै ओकरासँ की हँ केना बनेलिऐ जे एतेक सुंदर बनल चाहे कोनो बात